जोंनि जायगायावथ' दै अरनि आंखाल गैया दै अरआ थिग मोजाङैनो दङ जोङो जोंनि नांगौनि थाखाय जोङो दैखर खुरो बा दंखल खुरो बा जोङो बिदिनो बरिं साप्लाइ फैनायफोरखौबो जोङो पिल्टार खालामनानै लोङो जों बिदिनो थायो लोङो थायो आरो जेरै जोंहा हाग्रा बंग्रानिबो मैगं मैला आरो दैनिबो ना साम' खांख्राय जों बिदिनो जों गाबागाव जोंनो गावनो नागिरनानै जायो बा जोंनो गावनो दैखर खुरनानै दंखल खुरनानै लोङो बा जोंनो गावनो बरिंफोथनि दैखौबो साप्लाइ माबा पिल्टार खालामनानै लोङो बा जोंनो गावनो जोङो माबा थायो आरो जों मोजाङाव थायो जाहाथे जों माबा दाजाथों गाज्रि बेमार आजाराव दागोलैथों होन्नानै नाथाय जोंनि एलेकायाव माबा दङ बङाइगाव रिपाइनारि दङ बेफोरनि गेसासो जोंखौ सम सम बेमार आजाराव खोलैयो माब्लाबा माब्लाबा मोनामो थाव गाज्रि मोनामो बा उखुन्दै गाज्रि मोनामो बा बिदिनो बायदिसिना मोनामो गेसाव गोफोन मोनामो बेनो उराय जोबो नै बिनि थाखासो जोङो एखमबा एखमबा जों बेमार जायो आरो जोंनि अनगायै मोसौ बोरमा अमा बिसोरबो बेमार जायो दा जोंनि थाखाय बेल' गाज्रि आरो बिनि अनगायै दै अरनि बा हाग्रानि मैगं थाइगं बा दैमा दैसानि ना साम' खांख्राय जोंनि थाखाय बेफोरो मोजां जोंनि गाज्रिया बेल' जाहैबाय बङाइगाव रिपाइनारिनि बे थाव मोनामनाय बा उखुन्दै गाज्रि मोनामनाय बा गेसाव गोफोन मोनामनाय बेफोरजोंसो जोंहा गासिबो फिसा फिसौ बा दाउ अमा मोसौ सम समाव मालाबा समनि गेजेराव बिदिनो बेमार आजार जानानै थानांनाय बा बिदिनो दाउ अमाफ्राबो नस्थ' जालांनाय बा जोंबो मुलि जाबाय नांनाय जायो आरो जोंनि थाखाय बेल' गाज्रि